मेले में हम लोग जाते हैं जिससे भी खाने के लिए समोसा या चाट जो भी मिलता है और काफ़ी चीज़ें मिलती है फल फूल भी मिलते हैं और इसे फल फूल खाने को मिलते हैं और गुब्बारे खिलौना भी मिलता है जो मिलता है यूज कर खेल सकते हैं और राम नवमी के दिन राम जी हमारे घर आए थे जिनका जन्मोत्सव हुआ था और इनका अच्छे से स्वागत किया गया था और इनका बठडे मनाया जाता है और नित्य के दिन हुआ था डांस हुआ था गाना हुआ था जब राम जी हमारे घर आए थे तो उनके लिए हम नाच गा के इनको बहुत अच्छे से प्रासिंग किए थे राम नवमी के दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और राम नवमी के दिन ही हम लोग गाना गाते हैं डांस करते हैं कुछ भी करते